हे हेलो सरजी सरजी हम गो हमर नाम सौरभ पाठक अइ सरजी हम गाममे ने ओ रोडसबमे ने एक एक्टिङ्ग करै छी ड्रामा हम ओतऽ प्ले करै छी तऽ हम चाहै छी ने हमरा ने सिनेमोमे ने मौका मिलै ईसब काज करैके तऽ सरजी अहाँके सिनेमामे ओ छिए हेड नाम कि छिए अच्छा ठीक छै हाँ भाइजी हम हम गाममे ने गाममे ने एकटा ड्रामा चलै छलै हरिश्चन्द्रके हम रोल केने रहिए हाँ हाँ हाँ हाँ सरजी

हुँ

हँ हुँ अच्छा ठीक छै सरजी हम कनि मैथिली आओर हिन्दी बाजि लै छी इङ्गलिश नहि बाजि पाबै छिए ठीक छै सरजी आओर कोनो कागज पत्तरके जरूरत पड़तै हुँ

हुँ हुँ हुँ हमरा कोन रोल मिलतै

अच्छा ठीक छै सर कऽ सरजी हम अहाँके आधा एक घण्टामे अहाँके ह्वाट्सएप कऽ दै छी सबटा कागज पत्तर जी हमरा ने एक दुइटा सङ्गी छै

अच्छा ठीक अच्छा जी ठीक छै सरजी हम आधा घण्टामे ह्वाट्सएप कऽ दै छिए